नमस्कार फूल और पौधे हमारे जो पसंदीदा फूल है उसे तो कहा जाता है कि गुलाब सबसे ज्यादा पसंदीदा फूल होता है सभी के लिए हमारे लिए भी है हम गुलाब को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारे पौधें हैं जो हमें उगाना ज्यादा अच्छा लगता है हमको वैसे तो पेड़ पौधा उगाना मुझें बहुत अच्छा लगता है घरों में बगीचो में गार्डेन में हम काफ़ी पेड़ पौधा उगाया करते हैं फूलों का खेती या घर पर अपने गार्डेन में फूल उगाना ये काफ़ी रोचक भी होता है और बहुत सुंदर भी होता है हमारे बगीचे को काफ़ी सुंदर बनाता है दरवाजे को भी सुंदर बनाता है हम अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में भी इसको लगा सकते हैं तो फूल लगाना ये सभी के लिए भी और हमारे लिए वो खासकर भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हम इसे काफ़ी पसंद करते हैं फूल हमारे घर के हमारे कमरों के हमारे बगीचों के और आस पास के वातावरण को काफ़ी शुद्ध बनाता है इससे तितलियाँ मधुमक्खियाँ शहद बनाने का भी काम करती हैं उनको भी फायदा हो जाता है हमें इसकी सुंदरता काफ़ी रोचक लगती है इसे हम जैसे फूल को किसी भी फंक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं फूल लगाने से हमें काफ़ी मनमोहक और सुंदर दृश्य भी प्राप्त होते हैं इससे हमारा घर बगीचा आँगन और यहाँ तक की कमरा ये काफ़ी सुंदर और खूबसूरत लगता है इससे आने वाले लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है जो हमारे दरवाजे पर बैठते हैं उठते हैं उनको भी अच्छा लगता है और उन्हें भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है और वो भी इससे प्रेरित होकर फूल और पौधे लगाना जा ज्यादा पसंद करते हैं वैसे भी फूल और पौधे लगाना हमारी प्राकृतिक प्रकृति के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है हमारे वातावरण शुद्ध होते हैं हमारे आस पास के सारे जितने भी कार्बन डाईआक्साइड छोड़ने वाले जितने भी पौधे हैं उन सब में भी इसका काफ़ी फायदा होता है ये ऑक्सीजन भी हमें देता है पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन तो मिलता ही है साथ साथ वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा भी कम होती है इससे क्या होता है हमें सांस की तकलीफ आस पास जितने भी लोग रहते हैं उनको सांसों की बीमारी भी नहींं होती और वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं इसलिए फूल की खेती भी और किसी भी प्रकार का पौधा हो ये हमें आस पास अपने चारों तरफ लगाना चाहिए इससे हमारा वातावरण तो शुद्ध होता ही है साथ ही हमारे घर का मकान का गार्डेन का इसकी भी सुंदरता बढ़ जाती हैं इसलिए हम सबको जितने भी लोग हैं उनको सबको फूल फल आदि वृक्षों का काफ़ी प्रमुखता से रोपना चाहिए और इसे लगाना चाहिए और साथ ही हमारे आस पड़ोस में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनको भी इससे इनके लाभ के बारे में इनसे होने वाले फायदे के बारे में स्वास्थ्य लाभ के बारे में इन सबके बारे में उनको जानकारी देना चाहिए और इनके फायदे के बारे में बताना चाहिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और प्रेरित हो सके फूल पौधे और फल लगाने के लिए इससे हमारा वातावरण हमारी प्रकृति हमारी पृथ्वी इससे काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा पा सकें इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को जैसे हमारे छोटे बच्चे हो उनको स्कूल में पढ़ने वाले जीतने भी बच्चे हैं उनको और खास करके टीचरों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे स्कूल में जीतने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको कम से कम अपने जन्मदिन के अवसर पर एक ऐसे पौधे का लगाना पौधे को लगाना चाहिए और उसको आने वाले अगले जन्मदिन तक सुरक्षित रखना चाहिए